नाचपाचे जायते प्रकार आसता जशें की कथक डिस्को दर एका राज्यान दर एक नाचपाचो प्रकार आसा जशें की गोंयान फोक डांस राजस्थानाक डांडिया गुजरातान गरबा अशे दर एका राज्यान दर एक प्रकार आसा स्वतंत्रय दिसा भुरगीं हें जायते नाचपाचे प्रकार एक करून एक नाच घडून हाडटा आनी दाखयता ही लोक खंयचोय जाव तो पूण आमी एकवटान सगले नाच करतात आनी सगले धर्माक मानतात